औ सोर सोरमोन सोरखौ नांगौ

माइआथ' दं माइआथ' माइआथ' दङलै रनजिद दङ फरिमलबो दङ जोसाआबो दङ एसे दाथ' रनजिदआ नयस' गाहाम थांबायनो आङो नयस' बा नयस'ब्ला न'आव गारनानै हैगोन आमफ्राइ नयस'नि खमब्ला लांफै नांगोन बिसिबां हैद बाजारावथ' बिदिनो ब्रा खम बिसिआथ' थायोना खिनथु आंना मानि बिराद मोजां जावखानाय हाद्रि मोनसेबो गैया न' लै बिराद बिराद खसथ'लै माइ आबाद मावनाया दा नोङो फसाया ना आङो नयस'बासो हरनो सानदों बिसमनसो हरगोन आङो नयस'बा बेसे खमाय बावनांगौ जाखो बेसे खम आइय' खमद्रायगोनलै खमद्रायगोन आदस' औ आदस'बिसनि जानाय नङा दां आङो बिराद मानोहोमबा आं दाखालिसो फानदों माबानि आदस' सवाथुरनि आर दा नोंनाव जुदि न'आव हैनांगौबाथ' नयस'आनो नांगोन ना थेला बारहा दङ नङा लानायाथ' औ औ आं बुजिनाया बुजिदों बुरजा लागोन थेवब्लाबो आहा बिराद लस जायो ना थारमानि आङो जावखा जोब्बाय ना जावनायनि बो आं हाजिरा नांबाय एसे ओंखायनो ओंखायनो आङो थारमानि नयस' नङाबा हरा होन्नानै नयस' नङाबा हरा नंदोंमोन आङो जायखिया लांफैदो आङो आदस' सवाथुरनि हरनोसै खोनाबाय थेला थे थेला बारहा दा गारि बाह्राआनो थ्रिस थाखा लायो दतमा सिम ओंखायनो आङो बे थेला बारहाखौ नों होनानै लांफैदो आदस'सवाथुरनि आं बेखौनो आसा खालामबाय आदस' आदस'बिस बा खम जागोनलै आं बिराद लस जागोन मानो होनबा नङा आंनाबो हाजिरा हाजिरा होनांगौ दं बे नै माबानाय जावनाय जावखा जोबनाय ना आंना हाद्रि गैया ओंखायनो आङो बेखौनो लादों मोन आरो थारमाने माबा माहोनो आदस'सवाथुरनि जोङो हरोब्ला जेनबा नों ननिफ्राइ लायो बासो आहाबो एसे माबा जायो आरो नंबा

आदस'थ्रिस दे दे जायखि र'आं खोनाबाय आङो आं फन हरफिननो दे उनाव हाय दे आङो औ दा आं खबर हरफिनगोन दे खोनिबाय औ दे दे औ दे दे औ दे औ